اردو زبان ایک میٹھی زبان ہے اردو زبان سے آج سبھی تعلقات رکھتے ہیں جتنے بھی مسلمان بھائیوں ہیں بہنوں ہیں سبھی تعلقات رکھتے ہیں اردو زبان بہت آسان زبان ہے اردو زبان میں ہمارے بوڑھے بوڑھے جوان سبھی بہت آسان طریقے سے بول دیتے ہیں اردو زبان انگلش ہندی اور سبھی مطلب اور سبھی بھاشاؤں سے الگ ہے سب سے میٹھی زبان ہے اردو زبان اردو زبان جو ہے بہت مطلب بہت زیادہ ہمارے مسلمان بھائیو بہنوں میں بولی جاتی ہے اردو زبان کو جب ہم اردو زبان کو جب ہم بولتے ہیں تو اس سے الگ ہی الگ ہی تعلقات تعلقات دیکھنے کو ملتا ہے الگ ہی زبان سننے کو ملتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اردو زبان میں بول کے اور اگر ہم کسی بھی زبان کو جیسے اردو انگلش ہندی اور یہ سبھی زبان کو اگر ہم اردو میں بولتے ہیں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بولتے ہیں تو وہ الگ ہی مطلب الگ الگ ہی لگتا ہے اچھے مطلب اچھا زبان لگتا ہے اردو زبان سے ہمارے سبھی مسلمان بھائیو اور جتنے بھی ہے ہمارے ریاست میں بھائیو اور بہنوں کو اردو زبان میں ہی بات زیادہ سے زیادہ بات کرنی چاہیے اور تعلقات زیادہ سے زیادہ تعلقات اردو زبان میں ہی رکھنی چاہیے